उन्दै समाव दावबायनायनि गोसोखांथियाथ' दङ दंनाया उन्दै समाव आङो बांसिनफरेइन हादोराव जेरै भुटान भुटानथान्दा पानि गरम पानि होननाय जायगायाव बांसिन दावबायनो मोन्दों आङो जोंनि फाडार जों मा आफाजों बेहाय बेहाय माने गोसोखांथि गोबांसिन दं आरो आरो बेनि उनाव आरो जोङो गुवाहाटीयाव बांसिन थाङोमोन गुवाहाटीयाव बांसिन थांनाय जायोमोन लोगोसे दा आरो क'क्राझार क'क्राझाराव बांसिन थांनाय जायोमोन आरो दावबायहैयोमोन बिनिफ्राय ओरैनो क'क्राझाराव थांलाय फैलायाथ' गोबां दङ बेयाव दावबायो दावबायहैनो मोनो क'क्राझार लोगोसे गुवाहाटी लोगोसे एसे देरनानै क्लास सिक्स सेभेन बा आङो इउ पि थांदों इउ पि लख्नौ केपितेलाव इउ पि केपितेलाव आरो बेजों लोगोसे बेंगल गोसोखांथि थाबोजोब्बाय आरो उन्दैयाव थांनायफोरखौ थांनाया बांसिन भुटान हादोराव थाङोमोन माने जोंना खाथिबो जायो नालाय भुटान हादराव थांनाया माने खाथिसिनबो जायोमोन दावबायबाय थानाय जायोमोन बांसिन आरो बेनिफ्राय देरनानैथ' गोसोखांथियाथ' मेरला दङ बिदिनो चिलिगुरि पूनचिलिं बेफ्राव बांसिन दावबायनो गोसोआ जादों सानजाजों राङापारा तेजपुर बाव दावबायनो मोनबाय उन्दै समाव हले दावबायनायनि गोसोखांथिया प्रथम थांनाया गिबिसिन थांनाया जाहैबाय जोंनि फाडारजों थांनाया बे भुटान रायजोआव थान्दा पानि गरम पानि होननाय जायगायाव खेबथामसो थांनो मोन्दों गाोसोखांथि थादों आरो बेनो बांसिन उन्दैसिनाव थांनाय जायगाया भुटान हादोरनि गेलेम्फु होननाय सिटि निफ्रा नैजि किल'मिटारसो थांनानै थान्दा पानि गरम पानि होनो बे जायगायाव थांदों आरो गोसोखांथिया बेनो थालांदों बांसिना